औ सोरमोन नोङो ए अबेनिमोनलाय ए ए आं माबानि थुख्राझारनिसो ओमफ्राय नों मा हा बायनो होन्दों नामा ओमफ्राय हाखौ नोंनो मा बादि नांगौ जेन'बा गायग्राफोर नांगोना नाङा नांगौबालाय जेन'बा फैसाफ्राथ' दानि हानि दामखौ जि बुङो ओमफ्राय दङ लायोबालाय हाखौ खमायनो मानि बिगुमाफ्रा मा होनो बेखौ नों नायफैग्रोनांगोन ना हाखौबा नों फसायना फसाया नायफैग्रोदो ओमफ्राय हायाथ' बिदिनो गोरानबो दं एसे थावन जिङावबो दं मोननै मोनथामसो दङ ओमफ्राय फोथार बायदिबो दं ओमफ्राय डाइरेक्ट बिथा आरो

हेलौ

दे खिन्थु नोङो हा बायोबा दामखौ गोसा होगोन होन दे आरो आंनो एसे खरसा बरसा होलांनांगोन नोङो नोंना हाखौ आं मोजांखौनो दिन्थिनानै होगोन जेन'बा खय बिगासो खय बिगासो जानाय नांगौ हाखौ मोनगोन मोननायालाय मोनगोन ओमफ्राय खिन्थु जबानफ्रा थि जानांगोन दै आं हले नागिरनोसै नायफैदो माला फैगोन फैबानो जाबाय जेन'बा फन फन हरग्रोनानै फैबानो जाबाय आरो बै मालिगाबो थागोना थाया फन हराबा आरो आंखौबो लोगो मोनगोना मोनानि खोथा थायो नालाय ओमफ्राय जेखुनु नायफैनानै फसाययोबा दाम दर मिलायनानै लादो ओमफ्राय लाखांनायनि उनाव आंनोबो एसे कमिसन होलांनांगोन नङाबा जानाय नङा हायाथ' आंनि नायनायाव फसायथावखा बेराद मोजां मोजाङै थिग थाग फन हरनानै फैदो माला फैयो दामा एसे बुरजा होनगोनदां साइसाव हायाबो मोजां नालाय ओमफ्राय फैसाफ्रा जगार दंखायो आरो औ दे होनबा नोंसोरो फन खालामनानै फैदो दे औ दे होनबा दे औ दे